गुजरात में मानसिक स साहिज लाइ करे दवाखाना इलाही खुलिया आहिनि मानसिक तनाउ जंहिंमें दवाऊं वठणियूं खपनि सुठे डॉक्टर वटि वञिणो खपे दवा रेगुलर करिणी खपे मानसिक तनाउ में नरेंद्र मोदीअ घणई कार्टनि जी सुविधा कई आहे लख पंज लख ताईं काट सिधी ॾह लख सुठी सुविधा कई आहे सुठी दवाखाने वञी नमूने सॼे शरीर जे जेका बि कराइणु ज़रूरी बि आहे मानसिक तनाउ में डॉक्टर खां जेको दवाऊं गोरी लिखी ॾिए उन प्रमाणे खाइॿो आहे न वधारे चिंताऊं कबियूं आहिनि न सॼो ॾींहुं आराम बि ज़रूरी आहे शरीर जे सिहत लाइ अने मानसिक तनाउ में चिंताऊं घटि कबियूं आहिनि स्वास्थ लाइ ज़रूरी आहे